आमच्या समाजाचो धार्मिक फुडारी असो कोण आसा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण आनी म्हजें कुटुंब म्हजें कोणाक फोलो करता किंवां तीं कोणाक मानता आनी तीं कोणांचे उपदेश आयकून तीं प्रभावीत जाल्यां जाल्यारूय हांव नोको बट म्हजी हांव एक गजाल एक सांगूं शकता ती म्हणजे हांव यूट्यूबार किंवां ऑनलायन सोशियल मिडियाचेर सदगुरूक फोलो करतालें आनी आजुनीय करतां आनी ताचे खुबशे विचार म्हाका दिसता म्हाका पडटले आनी तेणी सांगल्या त्यो खुबश्यो गजाली हांवे म्हज्या जिवितांत करून पयल्यो आनी तेचो म्हाका नक्कीच खूब बरो म्हणटा तसो प्रतिसाद मेळ्ळा ही एक गजाल हांव सांगूंक शकता